एक बार साउथ की एक किताब थी जो मैं बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं रखता था पर मेरे एक मित्र ने मुझे उसके बारे में बताया तो मैंने उसको जब पढ़ा तो उस पुस्तक ने मुझे काफ़ी अपनी ओर आकर्षित किया काफ़ी अच्छे उसमें जो कलाकारों का विवरण था कि उन्होंने जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ की तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था कि ये बिल्कुल मैं उसको अपने दिमाग में वैसा बिल्कुल काल्पनिक तौर पे उसको देख पा रहा था काफ़ी अच्छे से उसमें अपने बुक जो किताब थी उसमें उन्होंने शब्दों का इतना अंदर अंदर तक डिप्ली एकदम यानि कि उन्होंने जो लिखा था उसको इस तरीके से लिखा था कि उसने मुझे काफ़ी अपने ओर मोहित किया जिससे मैं काफ़ी अपने उस पुस्तक की ओर आकर्षित हुआ और मैंने उसको पूरा पढ़ा और जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी